हा हा ॿुधायो जी जी

छा प्रॉब्लम थिए थो दादा

हा हा थी सघे थो कोविड जी निशानी हुजे पर तव्हां ॾको न मां तव्हांखे ॿुधायां थी तव्हां घर में रहो ॿारनि खां परे रहो ॿुढे बड़े खां वटि परे रहो हिकु रूम में पाण खे वेहारियो काढ़ो पियो हेल्दी खाधो खाओ ॾको न पहिरीं त ॾकणु बंदि कियो इहो कुझु कान्हे इन खां पोइ मां हिकु ॿ गोरी ॿुधायां थी उहा तव्हां फकियो काढ़ो पीअंदा अचो गरम पाणी पीअंदा अचो लंबो लंबो साह खणंदा अचो कुझु न थींदो हा न न करायो टेस्ट कराईंदा तव्हांजी पॉज़िटिव ईंदी वधीक ॾकी वेंदा तव्हां पे टेस्ट न करायो तव्हां ऐंटीबायोटिक गोरी वठो इनखां पोइ हिकु एसिडिटीअ जी गोरी मां लिखी थी ॾियां उहा वठो हेल्दी खाधो खाओ इम्यूनिटी खे वधायो बसि त मेन त ॾको न ॾकण में तव्हांजो साहु ईअं लॻंदो मूंखे साह खणण में तक़लीफ थिए थी सम्झुव इनजो मेन कारण ई ॾपु आहे हा तव्हां पाण खे घर में इहो करे छॾियो आहे आइसोलेशन करे छॾियो हा ॿारनि खां परे रहो हा ॾकण जी ॻाल्हि कान्हे हा ऐं ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हां बाथरूम में वञो था जीअं तव्हां बाथरूम में वञो था मास्क पाए करे वञो जेॾीमहिल निकिरो था उन में डिटॉल फिनाइल विझी करे तव्हां निकिरो छाकाणि त थी सघे थो घर में हिक ई लेट्रिन हुजे त तव्हां छा कंदा वञो पर मास्क पाए वञो उते थोरो डेटॉल इहो करे हारियो काई गाल्हि कान्हे बाक़ी तव्हां ॿाहिरि न निकिरो जीअं तव्हांजे कॉन्टेक्ट सां ॿियो केरु न फसे इहा बीमारी छूअण सां ई थी थिए कंहिंसां मिलण सां ई थी थिए बसि ॿियो कुझु कान्हे हिनमें टचअप न करणो आहे हा पर खाधो हेल्दी खाइणो आहे सलाद खाइणो आहे खीर पीअणो आहे खीर हेल्दी वारो हा हैड विझी करे उहो पीअणो आहे ऐं काढ़ो ॿ दफ़ा पीअणो आहे ॾींहं में हा इम्यूनिटी सिस्टम पंहिंजो वधाइणो आहे बसि मां हिकु गोरी ॿुधायां थी उहा तव्हांखे एंटीबायोटिक तव्हांखे वॉट्सअप करे थी छॾियां तव्हांजे नंबर ते मां तव्हांखे ॿुधायां थी सॼो सॼो सिस्टम मां तव्हांखे सम्झाईंदमि सुबुह जो इहे वठणो आहे मंझंदि जो इहे वठणो आहे राति जो इहे वठणो आहे बसि तव्हां ॿियो कुझु बि न वठो हा हा हा न न एक्स रे वेक्स रे जी ज़रूरत कान्हे हा एक्सरसाइज़ न फ़िलहाल तव्हां ठीकु थियो एक्सरसाइज़ करण जे लाइ तव्हांखे उहा इम्यूनिटी बि अचे न हा लंबो लंबो वेही करे लंबो लंबो साहु खणो योगा में कीअं असां कंदा आहियूं अनुलोम विलोम ईअं कयो बसि

हा ॾकण जी ॻाल्हि कान्हे चो चोॾहं ॾींहं बि न सिर्फ़ु पंज ॾींहं तव्हांखे घर खां ॿाहिरि न निकिरणो आहे डोज़ फ़किणो आहे काढ़ो पीअणो आहे गरम पाणीअ सां थोरो हा उहो ई उहो ई उहो ई हा बसि ॿाहिरि माना घर खां ॿाहिरि इएं मतिलबु रूम खां ॿाहिरि न वञणो आहे हा हा हा जी जी ठीकु आहे दादा ॿिए हा मां तव्हांखे वॉट्सअप ते सभु ॿुधाए छॾियां थी ओके ओके टेक केअर टेक केअर ओके